हेलो हँ बोलियौ कहै छी जे हमरा ने बि अथीमे जिला समस्तीपुर जिलामे से माछ माछ बिकै हइ केना केना बिकै हइ कोन कोन माछ हए

विकेट विकेट रहु केना हए रहु केना कहलियै हँ आ विकेट गरइ की भाव राख तऽ हमरा लैके हइ

हम नऽ विकेट लेब आ रहु लेब बुझलियै ने हँ तऽ एगो डेढ़ किलो दियौ बुझलियै विकेट डेढ़ किलो दियौ आ रहु दियौ दू किलो बुझलियै की भाव रखने छी भाव तऽ बतेबे केलहुँ ने ह्म्म तऽ हमरा लैके हइ बुझलियै हँ चटियारपर आबै छी आबै छी कि तऽ दऽ देबै दू किलो माछ बुझलियै आ आओर आ ओ माछ केना दै छियै पोठिआ ओ लैके हइ एक किलो हाँय बना कऽ रखबै हमे आबू लै लेल ठीक हइ तऽ आबै छी की किछु कम आओर नहि करबै ओ सभमे सँ रहुमे किछु कम कऽ दियौ ने हँ किछु कम कऽ दियौ ओतेकमे नहि पोसैतै बहुते भाव बहुत भाव हए बुझलियै कम ओहिमे नहि हेतै तऽ नहि कम देबै तऽ दोसर जगह जा कऽ लऽ लेबै बुझली नहि तऽ कम करियौ हमरा पोसैतै तब ने लेबै पोसैतै तब ने लेबै ओ भाव आ नहि पोसैतै तऽ केना लेबै बुझलियै ताहि दुआरे कम भाव करियौ हँ होतै जरूर कनिको कनिको छूट तऽ जरूर लोक करैत हइ ने बुझलियै ताहि दुआरे छूट करियौ तखने दू किलो हम अथी लेब रहु मछली लेब आ डेढ़ किलो विकेट लेब एक किलो प अथी लेब पोठिया लेब बुझलियै ने कम करबै तब आ नहि कम करबै तऽ दोसर जगह जा कऽ लऽ लेबै बुझलियै

हँ तऽ कम करियौ ने तऽ लेबै